सांगपाचे म्हणल्यार प्रत्येक गर्वमेंट ऑफिसाक पंचायतीनी सगळें कडेन भ्रश्टाचार चालू आसात हालीच जाल्ली एक गजाल म्हणल्यार हांव पंचायतीक म्हागे रेजिडंट सिर्टिफिकेट काडपाक गेल्ले हायेन पंचायतीक वचून फॉम हाडलो फॉम हाडून भरून परत हांव दिवपाक गेलें तेन्न म्हाका पंचायतीन तेमी सांगलें कि हांगा रेजिडंट सिर्टिफिकेट काडनात तुका मामलेदार ऑफिसान वचपा पडटलें म्हण जाल्यार हांव दुसरें दिसा मामलेदार ऑफिसान गेले थंय गेल्यार कोण काय विचारना आमकां आमीच तेंका पांय पडपा पडटा मातशें हें सांग रे बाबा तें सांग रे बाबा म्हणून मागीर हांव ते सबर्मिट करपाक गेले जाल्यार थंय क्लार्कान सांगले की एक स्टेंप लायलो ना तूं स्टेंप वचून घेवन यो म्हण स्टेंप वचून घेवन आयलें मागीर दुसरें दिसाक घेवन गेले परत जाल्यार तो सांगपाक लागलो फॉम चुकलां परत फॉम दुसरें भरून दी म्हणून केन्नाय गेल्ले फावटी काम केन्ना जावंच ना तेमी परत परत धाडटा तिसरे दिसा सगळें सारकें करून घेवन गेलें जाल्यार तेणें फॉम घेतलो आनी तो सांगपा लागलो तुका आठ दिसान मेळटली तूं आठ दिसान यो म्हण मागीर व्हरपाक आठ दिसान गेले जाल्यार पयल्यार थंय सर्टिफिकेट रेडी ना थंय कितें तरी चुकलां कोण हो सर ना तो सर ना सायन मारपाक टायम जालो म्हणले आनी परत दवरल्ले आनीक चार दिसान आपयलें आनीक चार दिसान गेले जाल्यार थंय तो क्लार्कच ना मागीर आनी दोन दिसान गेले तेन्ना तो क्लार्क मेळ्ळो आनी मागीर म्हाका म्हगे रेजिडंट सिर्टिफिकेट मेळल्ली सांगपाचे म्हणल्यार केन्नाय गर्वमेंट ऑफिसाक गेल्यार काम केन्नाय बेगीन जायना सदांच टायम काडटा हाल्ली कडेन सगळे कडेन भ्रश्टाचार चालू आसा मेन म्हणल्यार पयशे नासतना काय कामां जायनात सगळें कडेन पयशांचेर वेल्यू आसता